مجھے فوٹو گرافی کا بہت شوق ہے میں بچپن سے فوٹو کلک کرتا آیا ہوں اور مجھے فوٹو گرافی بہت پسند ہے ایک بار کی بات ہے صبح صبح کا ٹائم تھا صبح مارننگ پانچ بجے ارلی مورننگ تو میں کھیلنے جاتا ہوں کرکٹ وغیرہ تو میں کرکٹ کھیلنے جا رہا تھا تو جب سن رائز ہوتا ہے نا تو ایک ٹاور ہوتا ہے ٹاور ٹاور کے پیچھے سے سن رائز ہو رہا تھا اس کا نظارہ ہی الگ لگ رہا تھا ایک دم ایک دم ریڈ ریڈ اس میں سے ریز آ رہی ہیں ایک دم اورینج سا وہ ہو رہا تھا اب ایک الگ ہی اچھا لگ رہا تھا تو پھر اسی وقت میں جا رہا تھا جاتے جاتے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک فوٹو لی جائے اور ویو بھی بہت اچھا ہے تو میں نے اس وقت اپنے فون سے اس سن کے نکلتے ہوئے کی ایک فوٹو لی تھی جو کہ بیحد ہی خوبصورت بیحد ہی پیارا بہت زیادہ اچھا فوٹو آیا تھا مطلب بہت ہی قابلِ تعریف فوٹو تھا